میں صوتی تھکن یا آواز کی خرابی سے بہت طریقوں سے نمٹتی ہوں کیونکہ میں اپنی آواز کا بہت خیال رکھتی ہوں کہ کہیں وہ خراب نہ ہو جائے یا میرا گلا کہیں خراب نہ ہو جائے تو اپنے گلے کی حفاظت کے لیے میں بہت ساری تکنیک کا استعمال کرتی رہتی ہوں جس سے میرا گلا خراب نہ ہو جیسے کہ میں گرم پانی کا استعمال کرتی ہوں اور ٹھنڈے پانی سے بچتی ہوں کہ میں ٹھنڈا پانی کم سے کم پیوں اور میں غرارے لیتی ہوں تاکہ میرا گلا صاف رہے ٹھیک رہے تندرست رہے ان طریقوں کا استعمال کر کے میں اپنے گلے گلے کی حفاظت کرتی ہوں اور اپنی آواز کی حفاظت کرتی ہوں